بچپن میں میرا زیادہ تر سفر جو ہوا ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے بورڈنگ میں رہنے کا جب دار الاقامہ میں رہنے کا اتفاق ہوا وہاں جایا کرتا تھا سہارنپور وغیرہ ہے میرٹھ ہے دلّی ہے آگرہ ہے یہاں پر بچپن کے اندر بہت سفر بھی ہیں اور بار بار آگرہ کا تاج محل دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے آگرہ کی جامع مسجد مسجد آگرے کا قلعہ دلّی کا قلعہ دلّی کی جامع مسجد اور بہت دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اسی طرح مطلب میرا پڑھنے کا جب جانا ہوا ہوا کرتا تھا دار الاقامہ کے اندر تو سہارنپور بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے دیوبند دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یہی ہمارا سفر بچپن کے اندر ہوا ہے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ دیکھا ہے